ہاں مجھے بالکل لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم اسکرین کے سامنے گُزارنے کی وجہ سے آج کل بچوں کو بالکل کسی بھی کھیل میں جی نہیں لگتا ہے چاہے دوڑ کا ہو چاہے کرکٹ کا ہو چاہے فٹ بال کا ہو یا اور بھی دیگر ہو جو گلی ڈنڈا وغیرہ کھیلے جاتے ہیں اِن سب کھیلوں سے آج کل بچوں کا دِل ہٹتا جا رہا ہے سب کا نہیں لیکن اکثر بچوں کا بہت سارے بچے ابھی بھی کرکٹ فٹ بال کھیلتے ہیں لیکن اسکرین پر زیادہ ٹائم کی گُزارنے کی وجہ سے لوگ ایک طرح سے آلسی ہوتے جا رہے ہیں کھیل ویل وغیرہ میں زیادہ ان کا دِماغ لگتا نہیں ہے صرف اسکرین کے سامنے وہ اپنا ٹائم گزارتے رہتے ہیں تو ہمارا یہی کہنا رہے گا بچوں کے لیے بچوں کو میں یہی ترغیب دینا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی بچوں کو یہ ترغیب دیں کہ بچوں کو سمجھائیں بچوں سے موبائل اور ٹی وی وغیرہ دور رکھنے کی کوشش کریں اور موبائل کو ایک فکس ٹائم کے لیے بچوں کو دیں اُس کے علاوہ بچوں کو کھیلنے کودنے پر زیادہ اُن کو اُبھاریں کیوں کہ کھیلنے کودنے سے بچوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور زیادہ ٹائم اسکرین کے سامنے گزارنے پر بچوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ لوگ اپنے بچوں کو ترغیب دیں فٹ بال کھیلنے کی دوڑ میں حصّہ لینے کی کیوں کہ اِس سے بچوں کی صحت کافی اچھی رہے گی